जी मैं संदीप इलेक्ट्रीशियन से बात कर रही हूँ जी मैं ना यहीं पर अभी आस पास विराट नगर के आस पास रहती हूँ है ना तो मैंने मैं क्या अभी मेरा घर रिनोवेट करवाना चाह रही हूँ तो आप मुझे है ना एश्टिमेटिड वो बता दीजिए ख़र्च बता बता दीजिए एलेक्ट्रिशन के काम का आप का जी नहीं रेनोवेशन के बाद अभी हमारे घर पर इन्वर्टर नहीं था हम वो लगवाएंगे और जो ए सी हैं उनको उतारने का काम फिर उसके बाद पूरा रेनोवेशन होने के बाद उसको वापस लगाने का काम सारे स्विचबोर्ड कुछ कुछ सही करवाने हैं इन सब का काम का अमाउंट बता दीजिए मैं आप को जी हमारे हैं छः कमरे एक किचन और एक हॉल हाँ जी हाँ जी जी हम ने ना फॉर सीलिंग करवाने वाले हैं हम तो उसका भी कुछ वो सेट वेट करेंगे आप बल्ब वल्ब उन सब का भी काम बता दीजिए जी किस चीज़ में सीलिंग हाँ जी अच्छा भई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आप का जी स्विचबोर्ड में ऐसा है कि आप को स्विचबोर्ड नए नहीं लगाने हैं थोड़ा मतलब कुछ कुछ ख़राब हो रहे हैं वो आप को चेंज करने हैं जी नहीं हमें ऐसे जी नहीं हमें सस्ते टिकाऊ नहीं चाहिए हमें तो अच्छे मज़बूत चाहिए जो पंद्रह बीस साल चल जाए आराम से अच्छे से एक दम जी मगर ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम कर दीजिए सत्तर तक ओके इन्वर्टर अच्छा नब्बे हज़ार इन्वर्टर का ख़र्चा बताएँ आप तो इस में से इन्वर्टर का कितना ख़र्चा है अच्छा तो फिर तो पाँच हज़ार हमारा ये लाईटों का है और तीन हज़ार इन्वर्टर का अलग है तीस हज़ार सॉरी तो आप एक काम देखिए तो जी आप एक काम कीजिए फॉर सीलिंग के अंदर हमें मतलब उसके अंदर जो रंगीन लाईटें होती हैं उन को हटाएँ तो जी फॉल सीलिंग में ना उस के कोने में सुंदर जी आप वो तो छोड़ दीजिए उसको हटा दीजिए तो उसका अकेले का कितना ख़र्चा है दो चार हज़ार अच्छा चलो ठीक है मैं आज शाम को ना आप की दुकान पे आउँगी तो अपन फिर बात करते हैं हाँ क्योंकि फोन पर थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाती है ना तो हम आज शाम को आप की दुकान पर आएंगे ये दुकान कितने बजे तक खुलेंगे अच्छा जी तो ठीक है मैं शाम छः पाँच बजे तक आउँगी तब मैं आप को फोन कर दूँगी जी धन्यवाद